असांजे गुजरात राज्य में अ चोवीह ई घंटा बिजली हूंदी आहे पर पहिले हीअं न हूंदो हुयो अॼु बि कई गा गामणा अहिड़ा आहिनि जिते चारि पंज कलाक बिजली न हूंदी आहे इन कारण सां उन्हनि चाहे कोई बि मौसम हुजे गर्मी हुजे बारिश हुजे पर बारिश में त वधीक ई बिजली इलाही कलाक लाइ न हूंदी आहे उन टाइम ते उन्हनि खे ज्यादा दिक़तूं ईंदी अथनि पर असांजे राज्य में या हाणे बि कुझु गांव अहिड़ा आहिनि जिते कुझु कुझु कलाक बिजली न हूंदी आहे पर हाणे दुनिया अॻिते थी वधे थोरो मोर्डन दुनिया थी वई आहे त जेकी पहिले लोड शेडिंग जी दिक़त हूंदी हुई उहो हाणे जाम घटिजी वई आहे